अॼु कल्ह जे ज़माने में किचन जे गेजेट जा एॾा सारा आहिनि जंहिंजी त साईं ॻाल्हि ई निराली आहे असांजा हथ मिक्सर चई छॾियो असांजा मिक्सर चई छॾियो अॼु असांखे ॾा दाॻी भाॼी ठाहिणी हुजे त टमाटर बसरनि खे असां मिक्सर करे तुरंत असां यूज़ करे सघंदा आहियूं हाणे मूंखे कॉलेज पढ़ण लाइ वञिणो हूंदो आहे तेॾी महिल त रोटी ठाहिणी आहे त हथु मिक्सर जे ट्राइल दाल ग्रांइड करे फटाफट ठही वेंदी आहे